म्हजें नांव अथर्व आनी पयरूच हांवेन तुमचे ऑनलायन वेबसायटी वेल्यान बोट कंपनीचे ब्लू कलरचे हेडफाॅन्साची एक ऑर्डर प्लेस केल्ली आतां पार तो म्हजो हेडफाॅन म्हाका डिलिवर जाल्यात आनी हांवे उगडून पयलें आनी खूब आनी खऱ्यांनीच खूब बरो आयल्या प्रोडक्ट तुमचो जो की दाखयल्लो तुमी डिस्ल्पेचेर जो हेडफाॅन त्या प्रमाणें हांवे जो कलर सिलेक्ट केला त्या विशीं म्हाका जो कलर मेळ्ळा तो खूब खूब पटिंनी बरो आसा आनी हांवे सगळे फिचर्सूय ट्राय करून पयले ताजी जी आवाजाची जी कॉलिटी आसा ती एकदम बेश्ट आसा सगळो आवाज एकदम क्लियर आयकूंक येता मदीं कांयच कसलेंच तरेचे डिस्टर्बन्स आयकूंक येना तेच बरोबर ताजी जी नाॅयज केन्सलेशन जी काॅलिटी आसा ती बेश्ट आसा भायलो कसलो आवाज आसलो बी मनशाक भितर तसलो कांयच आयकूंक येना ताणें जे हेडफाॅन्स चालू दवरला फक्त तोच आयकूंक येता देखून प्रोडक्टची काॅलिटी खूब बरी आसा तशें जेन्ना तूं चड वेळ खातीर हो हेडफाॅन वापरता तेन्ना बाकीचे हेडफाॅन्साक चडशे प्रोब्लम असो जाता तरी कानाची फिटीॆग सारकी जायना पूण थोड्या वेळान कान बी दुखपाक लागता मात ह्या हेडफाॅन्साक म्हाका काय एक प्रोब्लम जालो ना फिटींग सामकीं मस्त आसा तूं कितलींय वरां कन्टिनीवस तो लावन बसू शकता कांयच प्रोब्लेम जायना देखून प्रोडक्ट हो खूब बरो आसा सगळें आवाजाची काॅलिटी ताजो कलर आनी ताजी नाॅयज केन्सलेशन तें सुद्दां बरें आसा बरोबर तुमी ताजेर काॅलिंग फेसिलीटी दिली हाच्या खातीर ती खूब बरी आसा काॅलिंग फेसिलिटी आनी हें कितें म्हणटात तें जो रेट तुमी दिल्लो प्रोडाक्टाचो आनी ज्या रेटाचेर तो प्रोडाक्ट विक्तो घेतला त्या रेटाकून म्हाका जो प्रोडाक्ट मेळ्ळा तो खूब बरो आसा कंपेरिजनान बाकीचे कसलेंच ह्या रेटिचेर जे प्रोडाक्ट मेळटाच तें हाज्याकून खूब लो काॅलिटी मेळाटा म्हाका त्याच रेटाचेर सगळ्यान बेश्ट प्रोडाक्ट मेळ्ळा